जी हाँ मैं आपको ऐसे सफ़ल बिजनेस के बारे में बता सकती हूँ जो ग्रामीण समुदाय में शुरू किया गया है जैसे कि मेरे घर के पीछे एक अंकल रहा करते थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जिसके कारणवश उन्होंने एक खा खाने का ठेला खोला छोटा सा जैसो जिससे उन्होंने उनके बिजनेस की शुरुआत की कुछ समय बाद चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़े मायने पर हो गया और अब उनकी एक बहुत बड़ी होटल है पहले उन्होंने खाने में सिर्फ चाय और समोसा रखा उसके बाद अब उन्होंने कई प्रकार के भोजन की थालियाँ भी रखी जैसे कि साऊदर्न खाना महाराष्ट्रीयन वैजेटेरियन नॉन वैजेटेरियन अब उनकी होटल अब उनकी खुद की होटल है और जो जिस में और जिसमें कई प्रकार का वेरायटी का भोजन मिलता है कम दाम पर और स्वस्थ और स्वादिष्ट भी लगता है खाने में ये हमारे ग्रामीण समुदाय में शुरू किया गया था छोटे मायने पर और अब ये बहुत बड़े स्तर पर है